मोसानाइनि फारसे आंनि गेदेर गोरोन्थि साननाया बेनो जाहैबाय जेब्ला जों जोंनि बर' हारिनि मोसानायखौ हाय दिन्थिफुङो अब्ला जोंनि बर'फोरानो जोंनि बर'नि मोसानायखौ हाय माखासे मानसिफ्रा हेंथा होयो बेबाइदि हेंथा होनाया मोजां नङा मानो होन्नानै बुङोब्ला जों जोंनि बर' हारिखौहाय जौगाहोनो थाखाइसो जों जोंनि बर' हारिनि मोसानायखौ दिन्थिफु़ंनो नागिरो नाथाय बे जोंनि मोसा मोसानो दिन्थिफुंनो नागिनायखौनो जोंनि बर' हारिनि मानसिफ्रा माखासे मेगन गोसा मानसिफ्रानो जोंनि मोसानायखौ हेंथासो होयो बेबाइदि हेंथा होयोब्ला जोंनि बर' हारिया बोरै दावखोनो हानो बे बाइ थुलुंगासो होनांगौ जोंनि बर' हारि जोंनि बर' हारिनि मोसानायखौहाय गुबुन हारिनि सिगाङाव देखायनो थाखायहाय दिन्थिनो थाखायहाय माने हेफाजाबसो खालाम नांगौ थुलुंगासो होनांगौ बर' हारिखौहा गोजौआवहाय दैखांफानो थाखैहाय नाथाइ खाइसे मेगन गोसा मानसिफ्रा जोंनि बर' हारिनि मोसानायखौहाय हेफाजाब खा खालामनो नागारैहाय खामनो नागा हेफाजाब खालामो नागारैहाय माखासे हेंथासो बुङो मोसानो नाङा बे बाइदि बाथ्राफोरखौहाय बेखायनो जोंनि बर' हारिखौहाय दिन्थिफुंनो नागिरनाइयावहाय हे हेफाजाब खालामनांगौ हेंथा होनो नाङा जेब्ला जों खौसे जानानैहाय दिन्थिनो हागोन गावनि हारिखौहाय गुबुन हारिनि सिगाङाव अब्लासो जोंनि बर' हारियाबो गोजौआवहाय दावगानो हागोन